म्हाका एक टॅब जाय आशिल्ली आनी हांवें एक फि्लपकार्टाचेर टॅबलेट सर्च केली आनी सर्च करतकच म्हाका रॅडमी पॅड हें जें आसा तें म्हाका लायक जालें आनी हांवें तें घेतलें तें घेतल्या उपरांत म्हाका एक बेनिफीट जालो तो म्हणल्यार त्या टॅबाची बॅटरी जी आसा सामकी बरी येता आनी फास्ट चार्ज जाता आनी म्हणजे एकदा समज रिचार्ज केली जाल्यार ती तीन तें चार दीस पर्यंत येता म्हणजे जेणें करून जर आमी पळयलें नोर्मली आमकां रिडींग करपाक जाय किंवा बाकिचें आनी एक समज पयस खंय तरी टुरार रिडींगेक व्हरपाक जाय जाल्यार ती सामकी बेनिफीट आसा आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ती बरी अशी स्ट्रोंग येता आनी स्क्रॅचेबल बी तशी ना म्हणजे स्क्रॅच बी व्हडलेशे पडना आनी ताका हांवें प्राॅटेक्शन कवर घातलां इनकेस ताका स्क्रिन गार्ड ह्यो गजाली घातलां पूण फाटल्यान जें आसा तें बरें एक कमफर्ट मटेरियल जें आसा तांगेलें यूज केलां आनी ताका लागून एक बरें एक पॉजिटीव्ली सामकी एक सायन अशी ती म्हज्या खातीर थरल्या